ओइ आगै दाख्लै नों माबायदि गाइखेर हरखो नों आंनो माथो नोंलाय गाइखेरा मोजां होननाया गाइखेरानो मोजां नङा जि लासिं सिंसो मोनबाय आंहा साहा होनाया साहाया गोसोम जाजोब्बाय माथो आं आं इदि बुंनायखायनोथ' सेरबा गोजो लाबोबाय मानसियानो बारा नङामोनहाय बिस त्रिसजोनल'सोमोन बेयावनो गाइखेर सायानो गोसोम जाथारबाय लासिंसिं मोनथारबाय आं हैद बेबायदि हरनाङाहाय दा गाइखेर मोखै खामनो लाबोगोन ना आङो इदि हामा हरनो नाङा जा साहायानो मोजां जाथारासै गाइखेरानो मोजां नङा फैसाखोबो गावहा लाजोबखालायबायहाय बाखि दोननायब्ला आं हरामोन फैसा लाजोबखालायनायानो सोरबा गाइखेरा बिदि जायोदा है मोजां मोनथारासै आं गाइखेर साहायानो गोसोमसो जाबाय आलासिफोरा खायसे खायसे साहाखोनो लोङाखै ओमफ्रा खायसे खायसे मेथाय गोजा जाबाय दा खोनसे गाइखेर मोखै खामनो लाबोगोन सान्दोंमोन आङो आं लाबोलाहाय नोंनि गाइखेरखो होमब्ला दा खनसेयाव नोङो मोजां लाबोथार दै आं नायथारनि गाइखेर मोखै खामनायाव आन्दास मोनखायो जै दै होबाय बे गाइखेर मोखैआनो जाखाया आरो फैसाखोबो थाइसेबो खमायासै दस थाखा खमायनो थिननाया बेखौबो खमायासै माथो नोंलाय है माबायदि मानसिहाय बिलाय दा खनसेयाव दस थाखा खमायहाय आरो फैसाखो आंबो होथ'खाया गाइखेरा जुदि गाइखेर मोखै जायाखैब्लाथाय आं फैसा होखाया गाइखेरखो नायनानैसो फैसा होगोन आङो जों इसां गाइखेर लोङो इमान गाइखेर लाखियो ओमफ्राय आरो नोंनि गाइखेरा मोजां होनना होफायनाया बेदिसो बेफारिफोरा इदिनो थखायसोयो दाहाय मोजां नंथारा बेफारिफोरा मोजां मोजां होनना होसोयो आंहासो लासिंसिं जाबाय दा एसां गोदोर गोदोर आलासि लिंनानै औ दा खनसेबा हले मोजां होफाय दै गाइखेर मोखै बानायनाया फैसा होथ'आ आङो गाइखेर नायनासो फैसा होगोन दे दोन्दो होमब्लालाय